हाँ हमको अपने आप को लेखक नहीं एक व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं कि अगर कोई लाइफ में कोई अगर लिखने में अगर कोई गलती करनी है या महसूस होती कि यहाँ पे गलती है माँ हम किए हैं तो अपने गलती को महसूस करते हैं और गिल्टी महसूस करते हैं और उसको सुधारने ले लिए हम अच्छा काम करते हैं और अपने सामर्थ्य में लिखते हैं कि किसी के प्रति और किसी के व्यवहार के प्रति गलत ना लिखे लिखा जाय और अपने गलती गलती को एहसास कर कर हमको अच्छा लगता है कि हमको अच्छा अच्छा बुरा सोचने का हक है और किसी के बारे में अच्छा लिखा जाए और किसी के बारे में बुरा नहीं जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको लिखा जाए नाकि किसी के अन्य रूप से अनुसारित रूप से लिखी हुई लिखी भाषाएँ लिखी जाए जोकि लेखन के रूप में किसी के बारे में किसी को किसी चीज़ के बारे में हम गलत ना लिख दें यही हम चाहते हैं